ہیلو جی خان آٹوموبائل سے بات کر رہے ہیں ہم جی کیا سیوا لینا چاہیں گے آپ میں جان اچھا میں جان سکتا ہوں کون سی گاڑی ہے آپ کی اچھا بی ایم ڈبلو ہے آپ کی اور آل چینج کروانا ہے آپ کو اور نارمل جو جنرل سروسنگ کرانی ہے گاڑی کی اور بریک کے بارے اچھا بریک میں کیا پرابلم آ رہی ہے اچھا تو میں آپ کو کس کا کیا نام ہے اس کے پرائز بتا دوں کتنے میں ہو جائے گا کام آپ کا اچھا تو میں آپ کو بتاتا ہوں یہ بریک کا تو آپ کا مسئلہ ایسا ہے کہ اگر بریک آپ کے چیک کریں گے ہم اگر آپ کے بریک میں بریک شو ڈلنے ہوں تو بریک شو کا خرچہ آئے گا آپ کی گاڑی بھی مہنگی ہے تو اس میں تقریباً چار چھ سات سات ہزار تک کے بریک شو آ جائیں گے اچھے والے اچھے برینڈ کے اور سروسنگ تو ہمارا چارج رہتا ہے اچھی گاڑیوں کا چارج رہتا ہے ہمارا پندرہ ہزار روپئے فل سروس ہوگی اس کے اندر آئلس آئل کے ساتھ ہوگا کسٹرال کا آئل ڈلے گا آپ کی گاڑی میں جی جی آپ کا ہو جائے گا پچیس ہزار میں بیس ہزار میں آپ کا پورا ہو جائے گا آپ کا اور کم کر دیا آپ کے لیے ریٹ ٹائم آپ گاڑی لے آئیے آپ دو گھنٹے میں گاڑی لے جائیے گا واپسی جی اور اور اب جان سکتا ہوں نام کیا ہے آپ کا اچھا تو میرا نام محمد اویس سب خیریت ہے ٹھیک ٹھیک ہے اوکے ٹھیک ہے